अॼुकल्ह जे टाइम में सिंधी भाषा ॻाल्हाइण में घणे ई मुश्किलूं जो सामिनो करिणो पए थो अॼुकल्ह जी पीढ़ी हिंदी भाषा में ई सभिनीनि सां ॻाल्हाईंदी आहे कंहिंसां बि सिंधीअ में ॻाल्हाइण हुननि खे पसंदि कोन्हे इन जे लाइ असांखे खपे कि पंहिंजे ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हायूं घर में पंहिंजे बुज़ुर्गनि सां सिंधीअ में वार्तालाप कयूं ऐं पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी समाज में सिंधी समाज जे मंदिरनि में वठी वञिणो खपे ताकी उन्हनि खे पंहिंजे सिंधी भाषा जे बारे में ज्ञान थे सिंधी भाषा खे वधाइण जे लाइ असांखे पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी भाषा जो ज्ञान ॾियणो खपे और पंहिंजे वॾनि बुजुर्गनि सां टाइम व्यतीत करण जे लाइ हुननि खे चवणो खपे